जूनागढ़ जिले में सांस्कृतिक तहिंवार पाण चऊं था उहे सुठी रीति मल्हाईंदा आहिनि हितां जा माण्हू मन वॾनि सिटियुनि वांॻुरु कोन आहिनि कि भई पाण आसे पासे वारा आहिनि उहा गॾिजनि बि न सभु परे परे वञनि हिते जा माण्हू सभु गॾिजी करे सारे हिक जॻहि ते वेही करे सम्झो होली आहे त होलिका दहन थींदो आहे पोइ हिकु जॻहि ते थींदी आहे ऐं सभु आसे पासे वारा अची करे हुनमें होलिका माता जा दर्शन कंदा आहिनि हिनसां पोइ दिवाली हुजे त सभु गॾिजी करे फ़टाका फोॾींदा आहिनि या संक्राती हुजे त उन सभिनि में कीअं हूंदो आहे सभु हिक वॾो ग्राउंड हूंदो आहे उन ग्राउंड में बीह करे सभु गॾु पतंग उॾाईं था रोटी कनि था या साउंड वाउंड खणी था अचनि उहो टेप वेप वजाइनि था ऐं इनखां सवाइ कृष्ण जो जनम थिए थो जंहिंखे जन्माष्टमी पाणु चवंदा आहियूं त उनमें बि ईअं मटकी फोड़ींदा आहिनि सुठी रीति ते नचंदा टिपंदा आहिनि मन जूनागढ़ जिले जा जेके तहिंवार पाण चवंदा आहियूं त ॾाढा हिकदमि बढ़िया तरीक़े सां मल्हाईंदा आहिनि ऐं हितां जा माण्हू हितां जी परम्परा में ॾाढो मञीदा आहिनि भॻवान खे ॾाढो मञीदा आहिनि ऐं नएं साल ॾींहुं नएं साल ॾींहं बि हरहिक माण्हू पंहिंजा कमु धंधा बंदि करे हिक ॿिए जे घर वेंदा हिक ॿिए जे घर वॾनि खे पेर पवंदा हिक ॿिए खे मिठाइयूं खाराए मुंहं मीठो कराईंदा नंढनि ॿारनि खे ख़र्ची ॾींदा मन सभु हिक ॿिए सां जुड़ियल आहिनि मन हितां जा माण्हू असांजी परम्परा जेकी स्थानीय परम्परा आहे उनखे अलाई मञीदा आहिनि